हैलो आहो आहो कार सर्विस आह्ले बोला ने हां जी करी ओड़गे दो ज्हार लग्गी जाना हां जी ठीक ऐ लग्गी जाना शैल आना कुत्थें ऐ भला परमंडल ते मेन परमंडल गै रौह्न्ने होन्ने जां अग्गें पिच्छें कुतै ठीक ऐ ते कल सवेरे फ्ही किन्ने बजे अट्ठ बजे आचै जां नौ बजे ठीक ऐ हां पता चली जाना थुआनूं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ पुज्जी जाह्गे